ویڈیو گیم کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں ویڈیو گیم بچے کو بہت نقصان کارک چیز ہے بچے کو ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے ویڈیو گیم کھیلنے سے آنکھ پہ جریب آتا ہے آنکھ میں درد ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے بچے ہو یا بڑی ہو ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے ویڈیو گیم سے موبائل موبائل کے زمانے ہے بچے نے ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے بہت بہت سوچتا ہیں اسی لیے ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے ویڈیو گیم کھیلنے سے بچے کو دماغ پہ بھی اثر آتا ہے ویڈیو گیم بہت ہی ہانیکارک چیز ہے اسی لیے بچے کو ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے اپنے اپنے بچے کو بھی ویڈیو گیم سے دور رکھے ویڈیو گیم نہیں کھیلے تو بہتر ہیں ویڈیو گیم کھیلنے سے بچہ خراب ہوتا ہے اسی لیے بچے کو ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے سبھی اپنے اپنے گھروں میں ویڈیو گیم سے اپنے اپنے بچے کو اپنے اپنے بھائی بہن کو ہر فیملی کو دور رکھے ویڈیو گیم بہت خراب چیز ویڈیو گیم سے بہت دقت ہو سکتی ہیں ہر چیز میں ویڈیو گیم ہر وقت ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے